सेलिब्रिटीज़ जी लाइफ में एतरी प्राइवेसी कोन थींदी आहे छो की हुननि जा जेके फैन्स हूंदा आहिनि हुननि खे हिन बारे में ॼाणण जी तमाम इच्छा थींदी आहे की उन्हनि जा फेवरेट सेलिब्रिटी हाणे कहिड़ी मूवी कनि था हाणे कहिड़ो फैशन जा कपिड़ा पाइनि था छोकी असां बि साॻिया कपिड़ा पाए सघूं कहिड़ा उन्हनि जा फेवरेट फूड आहिनि त साॻियो असां बि खाई था सघूं या कहिड़े होटल में वञनि था त असां बि हुते वञूं त केॾी महिल हुननि सां मिली सघूं त हिन करे फैन्स खे ॾाढी इच्छा थींदी आहे पंहिंजे फेवरेट स्टार जे बारे में पतो लॻाइण जी त उन में प्राइवेसी उन्हनि जी ख़तम थी वेंदी आहे ऐं कई दफ़ा असां इहो बि ॾिठो आहे की सेलिब्रिटीज़ बि पंहिंजे बारे में माण्हुनि खे ॿुधाइणु पसंदि कंदा आहिनि की उहे हाणे छा पिया कनि छोकी हुन खे हुननि खे हिन में ॾाढी पब्लिसिटी मिलंदी आहे